धर्म हमरा अरके एक दूसरेसँ मिलैके होइ छै जेनाकि एक दूसरेके जेना होली आबि गेलै ककरोसँ बहुत लड़ाइ छै दुश्मनी छै ओकरासँ नहि बजाबै छियै आब होलीके दिन ओकरासँ रङ्ग खेलनाइ आओर गला मिलनाइ बहुत बढ़िआँ होइ छै ईसभ दूसरासँ बन जेना आब होलीमे भए गेलै आब कोनो पर्व एलै ओ हमर भाय लागतै या बहिन लागतै दूसरासँ अलग रहै छियै लेकिन पर्वके दिन ओकरासँ अवश्य करि कऽ मिलै लए जाइ छियै हमर भाय छियै ओकरा हाथमे राखी बान्है छियै मिठाइ खियाबै छियै प्रणाम करै छियै जेहो लड़ाइ झगड़ रहै छै सभ एकट्ठा अथी खतम भए जाइ छै ओतहि जखनिएँ हाथमे राखी बान्है छियै ओ भए गेलै जेना एगो चलि एलै मिलि कऽ चल या होली अथी ईद ईद पर्वमे अथी मुस्लिमसभ बहुत बढ़िआँसँ ओहोसभ जेना अपना अरके अथी हिन्दू धर्ममे अथी होली मनाबै छियै तहिना ओसभके एगो होइ छै ईद पर्व ईद पर्व होइ छै तऽ ओहोसभ बहुत बढ़िआँसँ जेना ककरो ककरोसँ मिला अथी छै पर्व छै कि आबै छै मङ्गाबै छै खाना पीनाके व्यवस्था सभकिछु ओहोसभ करै छै अथीमे रहै छै ककरो कोइ गरीब छै ओकरा नहि छै जाहिसँ ईद पर्व भेलै ओकरा नहि छै कपड़ा तऽ ओकरा दए दै छै अपन पूरा फैमिलीमे लै छै जेना अपना अरके हमरा अरमे होली मनाबै छी ओ सभमे ईद होइ छै बकरीद होइ छै आओर एखन एखन इ सभके रमजान होइ छै सभकिछु बहुत बहुत बहुत अथी होइ छै काम होइ छै सभकिछु तरहसँ होइ छै तऽ ओसभ एकट्ठा सभ धर्म एक्केमे मिलि जाइ छियै ई नहि रहै छै कि खाली खूनके बाँटल रहै छै खून सभके एके रहै छै खाली जाति बाँटि दै छै है ओ मुस्लिम छियै ओ हिन्दू छियै धर्म तऽ सभ एके छियै सभकिछु तऽ एक्के छियै आओर इएह लऽ कऽ अन्तर भऽ जाइ छै कि है ओ मुस्लिम हिन्दू ओ लेकिन नहि करना चाही सभ एक छियै सभके खून एक मिलै छै अथी करि कऽ देखय तऽ सभ एक छियै भाय बहिनके रिश्ता सभमे होना चाही लेकिन धर्म जे छै ने ओ बाँटि बाँटि दै छै कि अलग अलग करि दै छै तखनिएँ लेकिन ओना नहि करना चाही सभ एक रङ्ग करि कऽ मिलि कऽ आओर रहि कऽ बढ़िआँ लागै छै रहय आरमे सभकिछुके व्यवस्था एक साथ रहै छै तऽ ओ बढ़िआँ लागै छै